हमरो जे फेवरेट फेवरेट खेलाड़ी जे छै अखनि ओ विराट कोहली भेलौ विराट कोहली हमरो सभसँ जादा फेवरेट भेलौ आरो ओकरो उ जे मारैय ने गजब मतलब कि बॉलोके एक तरफसँ देखैय ओकरो बाद अचानक मारैय पक्का सिक्सर लगनाइ जौनवला बॉलर अच्छा देखेलीह तेहुपर एक बेर छक्का मारियै दैयै जौन भरि चाहि लैते छक्का जेतै तऽ ओकरा मारियै दैयै आओर ओकरा ओकरा जैसन मतलब सभ किंग जनैत मतलब जितना देर खेललै किंग पूरा मतलब तौं मतलब सोच पड़ै तेइस साल तखनि उमर छलेह तेइस साल जखनि ओ ज्वाइन भेल रहै नया नयामे ओ अखनिये आठ शतक मारले रहै आठ शतक मतलब मारले रहै ओकरो बाद फेरो अखनिये ओकरा आठ सए रन पूरि गेल रहै ओकर बाद फेरो आरसीबीरे कैप्टेन रहलै विराट कोहली लेकिन भले ही आइ पी ल नहि जितलै बात तऽ सही है आइ पील एल नहि जितलै एको गो लेकिन ओकरो लेल सभसँ जादा ट्रॉफी एकरो मतलब बी सी सी आइ के जते ओकरा ट्रॉफी भेलै सभसँ ज्यादा ट्रॉफी विराट कोहली लगमे छै मतलब कोइ भी देशोमे देशके लिअ कुछ भी करले मतलब के लिअ तऽ अभी तक नहि जितलै लेकिन अपनो देशके लिअ तऽ पूरा आईपीएलमे नहि जितलै भले ही लेकिन अपनो देशके लिअ पूरा एकदम मतलब अपनो देशके लिए मैं अपना पूरा जी जान लगा दै रहै खेलै वास्ते अगर जेहिमे मारै नहि नाइनटी डिग्री एंगलपर जे मारैयै ओ पूरा आँख देखाके मारैयै गजब ओ वही देखैमे सभसँ अच्छा हमरो वही देखैमे लगैयै थोड़ासँ नै तऽ आगू बढ़िके आगू बढ़िके ओकरा बाद दस बल्ला घुमाइके मारैयै उहो मतलब आओर नी कोइ ओकरा देखैमे ओ लूप जेछै नी लूप हुक कियो मतलब जनै फिल्डमे जाइ नी आओर मतलब मूडके मतलव मूड एहन बनाकऽ जाइ नी कि एकदम अइसे विकेटोपर आबैय तऽ पूरा मतलब खुशी हो जाइए तऽ हमे मारै तऽ एकगो अलगे खुशी हो जाइए खाली क्रिकेटपर आ भी जाइए तऽ पूरा खुशी हो जाइए आरो सभसँ जादा सभसँ जादामे पाकिस्तानके खिलाफ मारैय बाबर आजम मतलब बाबर आजम एक खेलाड़ी छिके पाकिस्तानके जकेरो बाँल नी यानि वेस्टइन्डीज नी पूरा डरैले पूरा डरैय खेलैमे मतलब डरैय कोइ खेले ने पड़ैले आओर विराट कोहली सभसँ पहिले सभसँ नया नया ज्वाइन होइले रहै पूरा मारले रहै ओकरा खिलाफ मतलब जखनि तेइस साल उमर छलै कत्त न्यू न्यू ज्वाइन होइले रहै तेइस साल उमर छलै ओ अखनिये मतलब आठ शतक मारले रहै न्यू ज्वाइन होइके आठ शतक मारि देनाइ इण्डियारे टीमरे सौभाग्यवाली बात छै आओर ओ विराट कोहली मारलके अखनि आओर तेइस साल उमर छलै शुभमन गिल आबि गेलै तऽ सभे कहै कि विराट कोहलीके जगह शुभमन गिल लए लेतै लेकिन एना होइए नहि सकैय किएक कि विराट कोहली शुभमन गिल बहुते उमर आरो ओकरो बादो शुभमन गिल रहतै तेइसे मतलब विराट कोहली तेइसे सालमे आठ शतक मारले मे मारिके देखाबै आबै तऽ अस्सी शतक ओकरा पूरा हो गेलै मतलब ओकरो जत्ते शतक मारले ओ अस्सी शतक पूरा भऽ गेलै जेकि सचिन तेन्दुलकरके सए शतक छै ओकरो रिकार्ड टूटैवला छै तऽ बी सी सी आइ वला नी कि करैले ओकरा खेलाइए नहि दैले नहि अभी नहि तऽ ओकरो अभी सए शतक हो गेल रहितै अभी तक सचिनरे रिकार्ड तोड़ि देतै एवरेजमे रिकार्ड टूटि गेलै रन रेटमे रिकार्ड टूटि गेलै विकेट नी नॉटआउटमे रिकार्ड टूटि गेलै लेकिन सभसँ बड़ो बात छै अखनि अभी तक ओकर ओ नहि टूटलै मतलब कि एकरो ओ रिकार्ड नहि टूटलै है अस्सी शतकरे तऽ उहो टूटि जेतै लेकिन अभी तक विराट कोहली आरो तीन चारि साल खेल जाइ तऽ सचिन तेन्दुलकररे रिकार्ड टूटियै जेतै लेकिन सचिन तेन्दुलकर भी अपन भारतेके खिलाड़ी छिके तऽ विराट कोहली फेवरेट दोस्त सनि कि कहै है गेल डिविलियर्स अइनि अइनि ओकर नी फेवरेट दोस्त छै विदेशी खिलाड़ी नी जेकि विराट कोहली जैसन अच्छा अच्छा ओकरे लगभग खेलैय आओर ओकरा बाद तऽ विराट कोहली मतलब आरो विराट कोहली कोइ टिममेटसँ गलती हो जाइए कोनो टिममेटसँ गलती हो जाइए तऽ मतलब आरो सभ कैप्टन ओकरा दोष भी दैय कैसे कथि लए करले गलती कथि लए करले गलती आरो विराट कोहली ओकरा दोषे नहि दैयऽ ओकरा मतलब प्रेशर नहि दैयै अच्छासँ खेलाइ दैयै इसिलिय विराट कोहली सभसँ जादा पसन्द छै अगर ककरो शतक सामनेवला खेलाड़ीके शतक पूरा होइवला है तऽ विराट कोहली नहि मारैय ओकरा सिंगल लैके ओकरा खेलैले दे दैयै लगभग शतक वतक मारि दैयै तऽ इसिलिय विराट कोहली जे छै नी सभसँ अच्छा खेलाड़ी है ओकरो इन्स्टा फोलोवर भी सभसँ जादा है मतलब एहनो बात नहि है कि सभसँ जादा फोलोवर छै तऽ हम इसिलिय ओकरो फैन छियै एहनो बात नहि लेकिन ओकरो अन्दाज ही अलग छै पाकिस्तानोमे ककरो पूछै तऽ ओकरा चाहिय विराट कोहली सनि खेलाड़ी किएक कि ओकरा बाबर आजम नहि चलै रहै आओर विराट कोहली जे इन्स्टा पोस्ट डालैय छओ करोड़ कमा लैय आरो कि चाहिय एकरासँ विराट कोहली छओ करोड़ कमा लैयै खाली इन्स्टापर एकगो पोस्ट डालैय तऽ सोचै पड़ैय तऽ विराट कोहली इज द बेस्ट विराट कोहली बहुत बेस्ट है हमरा नी वास्ते